अगर हमें अपने फ़सलों को सुरक्षित और रखना है तो पहली बात तो जो बिन मौसम बरसात होते हैं उन फ़सलों में में कई बार कीड़े लग जाते है कीड़ें लगने की वजह से उनमें कई बार दवाओं का छिड़काव जो कीड़ा दवाओं का छिड़काव वरना ज़रूरी होता है और जिसको जो उन दवाओं का नाम होता है मेनकोजेब और थायरम जो के फ़सलों पर जो कीड़ें लगे रहते हैं बारिश जैसे फस बारिश हो या बिन मौसम जो बरसात होने की वजह से फ़सलों में में जो कीटाणु लग जाते हैं यह दवाएँ उन कीटाणुओं को वह मारने में सक्षम कारक होते हैं और हम फ़सल वर्किक होते हैं और मौसम अनुसार अपने आप को जो खुद को डालने के लिए तो हमें कई बार बारिश आए तो उस उस दौरान हमें खुद को बारिश में कम बारिश में में में खुद को खुद को को बचाना चाहिए बचाने बचाना चाहिए बारिश में भीगना कम भीगना चाहिए और दूसरी चीज़ ठंडी आने के बाद ठंडी में भी में भी फ़सलों को नुकसान पहुँचता है कई बार क्या होता है कि बड़ ठंड बढ़ने से ओस पड़ता है ओस पड़ने के वजह से अगर मैं चावल की खेती या जो भी है उनके बाल में थोड़े थोड़े कीटाणु लग जाते हैं और कीटाणु लगने की वजह से वह जो चावल के दाने होते हैं वह ख़राब हो जाते हैं वह ख़राब न हो तो इन दवाओं थायरम और थायरम और मेन मेनकोजोजेब का जेब का उपयोग किया जाता है ताकि उन उन कीटाणुओं को मारा जा सके और अपने फ़सलों को बचाया जा सके और कई सारे होते हैं खादों में भी कई चीज़ें चीज़ें खाद में भी जैसे डाला जाता है यूरिया वगैराह अपने का फ़सलों को बचाने के और उगाने के लिए और फ़सल बचाने के लिए